नैजि फेब्रुवारि नैरोजा नै नै एप्रिल जिगुजौ नैजि थाम जिब्रै जुलाइ जिगुजौ दाइनजि नैजि नभेम्बर जिस्निजौ दाइनस्नि नैजिगु डिसिम्बर नैरोजा नैजिथाम